गार्डेनिं खालामनाया आंनि मोनसे हबि बेखौ आं गावनो सइस खालामनानै लादों बिबार बा बिबार गायोब्ला बा बिबारफोरखौ गायनानै मोजाङै जोथोन लायोबा साजायोब्ला बिबारफोरखौ जोबोर समायना नुयो लोगोसे न'वाव बिबारफोर गायनानै दोनोब्ला न'फोरखौ जोबोद समाइना रमायना नुयो आरो लोगोसे जोंनि देहानि थाखाय मोजां अक्सिजेन मोनो आरो लोगोसे बिबारा जोबोद समाइना समायना जायो लोगोसे बिबार बारिखौ ओरैनो जोबोद जोथोन लानांगौ बिबारखौ गायनांगौ बिबार गायोब्ला मानसिनि माइन्दफ्रा मोजां थायो बिबारनि खाथियाव थायोब्ला आरो लोगोसे बिबारखौ सिखिरिफोरा सोबलाङो मोजां मोनो सोबनो बिबाराथ' ओरैनो जोबोद मोजां नायनो बिबारखौ आं गावनि हबि महरै लादों मानोना बिबार गायनानै आं जोबोद मोजां मोनो बिबार बारिखौ जोबोद समाइना नुयो गंसे न'खराव बिबार बागान थायोब्ला मोनसे न'खरखौ जोबोद समाइना नुयो